हँ हेलो यहाँ बाजिऔ ने मन्दिर कोन कोन बढ़िआँ छै एहिठिन हमे तऽ आएल छिए बहुत दूरसे कहलिए कि थान जएबै पूजापर कोन सब बढ़िआँ छै मन्दिर कनिटा देखै देबै दिक्कत नहि हेतै तऽ रहै आओर अच्छा आओर रहैके दिक्कत तऽ ओतए नहि ने छै वएह तऽ बोलै रहिए कि हमे एतएसे जएतिए रानीगञ्जसे आओर देखतिए मन्दिर कोन बढ़िआँ छै ओतहि वएह देखैके कि रहैके बेबस्था रहै छै तब ओहिठिना मोन लागै छै अच्छा ठीक छै अच्छा जै रहल छिए अहाँ रहबै ओहिसिहे हम जै रहल छिए

ठीक छै हँ ठीक छै ठीक छै अच्छा हँ जै रहल छी

अच्छा अच्छा अच्छा वएह खातिर तऽ जाए छिए लोक बोललै तऽ कहलकै मन्दिर छै बड़ी बढ़िआँ तऽ वएहसे किछु करिए हँ ठीक यऽ हँ जा